हेलौ औ ओ खोनाबाय होदोंमोन आं औ मामोन मानि जोङो बे मानासाव मानास पार्कआव बेरायहैनो नागिरदोंमोन नालाय ओफाय दा लामाखौ जोंङो मोनथिया अबेजों बबेजों हाबनांगौ हाइवेनिफ्राय बबेथिं हाबलांनांगौ आरो बबेथिं थांनांगौ दा आरो नोङो जोङो बेनिफ्राय हाइवे थांनानै दा बबेहाय ओंखार हैजेननांगौ हाइवेनिफ्राय बबे जायगायाव बेखौबो मोनथिया आरो साहा बिसिबां किल'मिटार हाबलांनानै मोनहैयो बेखौबो मोनथिया ओंखायनो नोंखौ नोंनावहाय सोंहरनो होननानै फन खालामदोंमोन आं

ओं

ओं

ओ दा बेबायदि बाथ' थांजानाय नङादां

ओमफ्राय लामाया मोजां

नायसै र' रायलायग्रोनाय गोरनायसै थांङोना थांङा बे अखा हानाय दैलांआव दा लुवात दाउखा हाग्रा बाराबा थाङा होनोना मायो लोगोफ्रा खेबसे ज' रायलायग्रोलायसै थाङोबा थांसै आरो थाङाबा उनाव मेसेङाव थांसै दे होनबालाय ओं